एमिटी यूनीवर्सिटी अलीगंज अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी में हिननि में असां लोकल शिल्पकारनि खे सॾु कराए करे ॿारनि खे प्रशिक्षण ॾियारींदा आहियूं त उन्हनि सां जेको आहे ॿारनि खे ॿारनि जे कौशल में विकास थींदो आहे औरि उहे अॻिते हली करे उनी फील्ड में पंहिंजो व्यवसाय बि करे सघंदा आहिनि औरि अॻिते हली उहे कंहिंखे सिखाए बि सघंदा आहिनि उन उन में पंहिंजो जेको आहे बिजनिस करे उहे पंहिंजो अर्निंग जो भी ज़रियो ठाहे सघंदा आहिनि